थार्द जुनाव सासे लोगोनि आंनि लोगोनि थाखाय अनलाइनआव मोनसे पार्सेल अर्डार गिफ्ट अर्डार खालामदोंमोन जाय पार्सेलआ ओ फर जुनावनो सफैनो गोनांमोन नाथाय बियो देलिभारि बे देलिभारिआ लेट जानानै दिनै फाइफ जुनावसो सफैबाय सफैनाय जाबाय जायनि थाखाय आङो लोगोनो थि समाव गिफ्टखौ होनो मोनासै जायखौ आं गोबावसमनिफ्राय प्लेनिं खालामनानै दङमोन बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो अजद खालामनो सानो दि नोंथांमोना जुदि पार्सेलखौ थि समावनो होफैनो हायाब्ला नोंथांमोना डेट होनायनि एक्सपेक्टेड डेटखौहाय सोलायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय